ہیلو السّلام علیکم میرا ایک موبائل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اصل میں کل ہم جا رہے تھے جی ٹی روڈ پہ میرا ایک موبائل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے جی ڈی روڈ پہ ہم جا رہے تھے تو پھسل گئے ہیں تو ہاتھ سے موبائل گر گیا تو پورا اسکرین اس کا کریک ہو چکا ہے اندر سے دیکھیں ہیں اگر دوسرے شاپ پہ لے گئے تھے تو اندر سے پورا اس کا اس کا اندر سے پورا ٹوٹ گیا ہے اسکرین ہی ٹوٹ گیا ہے تو کتنے کا آئے گا نیا یہ نیا اسکرین لگانا ہے تو اگر نیا اسکرین سستے میں مل جائے تو نیا اسکرین لے لیں گے ورنہ اگر نیا موبائل لینا رہے گا تو نیا موبائل لے لیں گے تو کیا بہتر رہے گا نیا اسکرین کتنے کا آئے گا

جی جی جی جی جی سیمسنگ گیلکسی جے سکس

اسٹوڈینٹ ہیں ہم لوگ کے پاس کہاں سے آئے گا اسٹوڈینٹ ہیں تین سو روپیہ میں آ جائے گا تو بہت اچھا ہے ایسا ایسا تو ہم کو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں تین سو میں آ جائے گا بہت اچھا آپ نے کر ہم اچھا یہ تو کچھ زیادہ کم کر رہے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا اس کا مطلب آپ خود خود اپنی طرف سے پیسہ لگا رہے ہیں نا اچھا اچھا جی جی اوکے ٹھیک ہے ہم کس وقت آئیں تو ہم آپ کی شاپ پر

ڈھائی بجے کے بعد جی جی شکریہ شکریہ سر شکریہ